رقص دیہی کمیونٹی کی ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے ان کی ثقافت کا جشن مناتا ہے اور ان کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے دیہی کمیونٹی میں رقص کرنے کے کئی طریقے ہیں کچھ کمیونٹیز میں رقص لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں وہ اپنی ثقافتی روایتوں کو بانٹتے ہیں دیگر کمیونٹیز میں رقص ایک تفریحی سرگرمی ہے وہ رقص کرتے ہیں تاکہ تفریح کر سکیں اور اچھا وقت گزار سکیں رقص دیہی کمیونٹی کے لیے ایک اہم ذریعۂ تفریح ہے یہ ایک تفریحی سرگرمی ہے جو لوگوں کو تفریح کرنے اور اچھا وقت گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے